हलो हलो

हलो हमको कैसे है लीची लीची के दाम बताइए

कैसे कहो लेना है क्या रेट है केला कैसे है चालीस नहीं लेगा तीस रुपये दीजिए

कम करिए ना हाँ तो कैसे देगा

और क्या क्या चीज़ है और फल क्या चीज़ है दुकान पर अंगूर के रेट कितना है कैसे है कैसे बताइए सौ रुपये तरकारी लाते हैं तो आप कैसे देगा बेदाना वाला अनार रखे हुए हैं

बेदाना वाला अनार है कैसे के जी आपके पास इतना सामान महँगा क्यों है क्या है आँय क्या आपका सामान सब ताज़ा है ना बसिया नहीं न है नहीं न है ठीक है रेट कम कीजिए दे दीजिए एक किलो अनार एक किलो अंगूर एक किलो एक दर्जन केला पैक कर दीजिए